स' आंनि एसार लेपतप बाहायनायनि निगेतिभ्स माखासे पयन्त्स आ नो जाहैबाय स' लेपतप खौ बाहायनायनिफ्राय इसे थाल मोनदों आङो स' इसे हें जायो लेपतप आ स' जेरै नोङो एदमिनिस्त्रेतर जेरै आङो सासे एदमिनिस्त्रेतर जुदि आंनि लोगो गुबुन सासे एदमिनिस्त्रेतर आ लगिन खालामोब्ला आंनि एकाउन्ट आव थांफिनोबा जेब्ला आं आंनि एकाउन्ट खौ लगिन खालामो होमबा लेपतप इसे स्ल' जायो स' बियो वान पयन्त एसार लेपतप नि मोनसे निगेतिभ्स पयन्त्स आरो सेकेन्द आनो जाहैदों बेनि किबर्ड लाइट स किबर्ड लाइट आ पार्मानेन्त नङा स' नोङो इसे टाइप खालामबासो माने जोङो जेरै बेलेग लेपतप्स फोरना दायरेक्त लाइट आ जोंबाय थाखायो न' दाउत नों सेरबाबो सेराबाबो स' एसार लेपतप निया नों तात्स खालामबासो जोङो स' थार्दलि बिनि बेलेग मोनसे नेगेतिभ पयन्त्स एसार लेपतप नि बारै बुङोबा बेनो जाहैबाय बिनि जे दिसप्ले जे बिसिबां टाइम नि गेजेराव दिसप्ले या श' जायो स' बेयो इसे लेट एफाग्राब नोङो लेतेस्त लेपतप रायजेन फाइभ आय सेभन या एलेभेन आं बावबाय बिनि नों जानानै एफाग्राब टाइम लानो नाङा थाब थाब दिसप्ले जानांगौ स' बिदि नङा एसार लेपतप निया स' बे एसेब्लाबो टाइम लागोन गावनि माने मेइन स्क्रिन आव फैनो थाखाय आरो जेनेरेलि आरो बेलेग मोनसे रिजोन एसार लेपतप नि बुंबावोबा जाहैदों बिनि पर्त फ्रा जेरै इउएसबि पर्त माबा पर्त सोग्राफ्रा माने नोंनि पेनद्रायभ आव गैया नोंनि मबाइल नि केबोल हक बेखौ फरायनो थाखाय एस्से टाइम लायो जेनेबा इसे नों गोजाम जानाय पेनद्रायभ फ्रा जुदि बे लेपतप गोदानाव सोनांगौबा लेपतप आ फरायनो इसे टाइम लायो आरो इसे लुज माने माबा जाबानो बे फेनद्रायभ निया सोग्राया आरो जेनेरेलि बेलेग मोनसे रिजोन बुंबावबा जाहैदों बेनो एसार लेपतप निया जाहैदों माने गिलित हेभि वैत स' बयबो माने गाव गावनि लेपतप खौ इसे लुज वेत माने इसे बारा अजन जाजानो लुगैया आरो बेलेग एसास लेपतप आ एसे अजन माने दुवेल फेन हिसाबै ना बुंजायो ना प्रसेसर फ्रा इसे मेमरि फ्रा गिदिर स' बेनि थाखाय लेपतप आ इसे अजन दं